जेन'बा जोङो जुनारफोरखौहाय अमा फियो अमाखौ अमा फिबाय आरो बेनिफ्राइहाय दाउ फिबाय बिनिफ्रायहाय दाउ फिनाय अमा फिनाय फैसाखौहाय जोङो बिदिनो गथ'फोर फरायना दङ बेफोराव जों बाहायो आरो बेनिफ्रायहाय बेफोराव बाहायनानैहाय आमफ्राइ दाउ अमा फिनायनि बदलै आरो जोङो आमफ्रायहाय उनावहाय बिदिनो नखरावहाय बिदिनो जि दानाय मानाय मानि जिखौ जों बोरै दायो खुन्दुंनिफ्राय लानानैहाय खुन्दुंखौहाय दाङा नाथायाव थुनबाय सोरखि गिदिरजों दाङा नाथाजों लानानैहाय थुनबाय थुन्नानैहाय उनाव हाय आमफ्राय माबा इंखुर लानानैहाय इंखुरखौ रुबाय रुनानैहाय खुन्दुंखौहाय इंखुराव होनानै आमफ्राय बेखौहाय मायदि होबाय नाखनबाय बेनिफ्राय दाङा नाथायाव सोरखि फिसाजों आरो थुनफिनबावबाय थुन्नानैहाय जोङो आमफ्राय फोरानबाय फोराननानैहाय फोराननायनि उनाव दानाहाय मबिनाव साफिनबाय मबिनाव सानानैहाय साखांबा बेनिफ्राय बेदिनो सोंबाय सोंखांनायनि उनावहाय बिदिनो रासोआव खायबाय रासोआव खायनानैहाय दानिया बेनिफ्राय खायखांनायनि उनावहाय थोरबाय थोरनानैहाय फानबाय फान्नानैहाय उनावहाय नो खनबाय नो खन्नानैहाय उनाव बेनि उनाव हाय खनखांनानै बिदिनो साल खुन्थाखौहाय गायबाय साल खुन्था गायनानैहाय बिदिनो गायखांनायनि उनाव खाबाय खानानैहाय बिदिनो खाखांनानै दानानै खुन्दुंखौहाय जों मुस्रा साबाय मबिननावहाय माबायाव सानानैहाय बिदिनो जोङो थारजोंहाय जों दाबाय दानानैहाय बिदिनो दाखांनानि उनावहाय जेन'बा गांथाम गांब्रै हाबाय बा गांबा हाबाय बेनिफ्राय बेखौहाय जोङो बाजाराव लांनानैहाय एसे एनै फानहैबाय हाहोलां फानहोलां बिदिनो फिसाफोरखौ बेफोरजों खरस्रा खालामनानै खाथा फावथेन बायनानैहाय फोरोंबाय फोरोंनानैहाय बिदिनो आरो बिनिफ्राय उनावहाय बिदिनो अमाफ्रा देरोब्ला दाउफ्रा एसे गिदिर जायोबा बेफोरखौ फानलायबाय आरो बेफोरखौ फान्नानैहाय एसे एनै सहायखौ गान्नाय जोमनाय फिसाफोरनो हाय होलायबाय बिदिनो मालाबा मालाबा बिनिफ्रायहाय फर्म फिलापफोर जायोबा फर्मफिलापखौ बेदिनो बेफोरजोंनो बाहायबाय बेनिफ्राय ओरै जि दानायजों एसे अमा दाउ लानायजों एसे जों बेफोरजोंनो खस्थ' मस्थ' नाथ्रोद नुथ्रोद जों बिदिनो फिसाफोरखौहाय फोरोंबोबाय आरो बिनिफ्राइ बिनि उनावहाय इदिनो फोरोङै फोरोंना फोरोंनानैहाय बिदिनो मालाबा मालाबा बिदिनो गैथाराबा बिदिनो बेखौ नङा बेखौ नङा बेखौहाय उनाहाय बिदिनो गामिफ्रावबो मालाबा मालाबा जि दानायफ्रा आरो जोबोबा गोदान सोंफिनो हायागौमानि जोंने आमफ्राइ बिदिनो बाजारावहाय बिदिनो बिनि न' बिनि न' फानो एसे एनै सोरनावबा मा मोनो सोरनावबा मा मोना जों बिदिनो जों एसे एसे नागेरबाबाय बुथुमबायबाय जों बेफोरखौहाय बाजाराव फानबाय फनानैहाय आरो बेजोंनो एसे एनै खरसा खालामनानै जों जालायबाय मानि गैयै नालाय ओरै नङा ओरै ओरै नङा ओरै नङाबानो जोंना जाया जानाय लोंनाय खरसायाबो बिनिफ्राइहाय न'आवहाय